हेलो आपके पास फूल मिलेगा हम चाहते हैं फूल ले फूल लेना चाहते हैं आपके पास मिलेगा कौन कौन सा फूल है आपके यहाँ गेंदे का फूल किस रेट में मिल जाएगा और बेली अच्छा इसके बाद बेली का क्या रेट है अच्छा चमेली का कितना है अच्छा और गुलाब के फूल का कितना है अच्छा उसके बाद आप जो है सो उड़हुल का फूल कैसा होता है

सब का सब का रेट अलग अलग बताइए

तो कब आएँ आपके यहाँ हम लेने सुबह टाइम या शाम टाइम ये जो है कुरी के हिसाब से है या पीस अच्छा ठीक है तो कूरी के हिं